پولیس ہماری بہت رہنمائی کرتی ہے رات میں پولیس گش لگاتے ہیں اور پولیس جو ہے پالے چوری ہوتی تھی ہمارے گاؤں میں جب آپ جب سے پولیس آتی ہے تو چوری چوری نہیں ہوتی ہے اور پولیس جو ہے محرم کا جو میلا لگتا ہے اس میں بھی آتے ہیں تاکہ لڑائی جھگڑا نہیں ہو اور شانتی پوربک سے آدمی لوگ کھیل کلا لاٹھی کھیل کھیل کھیلے اور شانتی سے رہے اور پولیس جو ہے عید کے عید بقر عید کی نمااز ہم لوگوں عیدگاہ میں پڑھتے ہے تو وہاں بھی سرکار پولیس کو بھیجتی ہے تاکہ لڑائی جھگڑا نہیں ہو آپس میں مل جل کر اور ہنسی خوشی سے عید کی نمااز پڑھے اور ہنسی خسیی کے ساتھ ہی عید عید منائے اور پولیس ہمارے گاؤں میں ایک ایک بڑی دقت ہے کہ ہمارے گاؤں میں پولیس چوکی نہیں ہے پولیس چوکی بھی ہے تو ہمارے گاؤں سے سات کلو میٹر دور ہے مہیسی میسی پرکھھنڈ میں پولیس چوکی ہے اگر ہمارے گاؤں میں پولیس چوکی ہو جائے تو بہت اچھی اچھی بات ہے تو پولیس کا بہت فائدہ ہوگا پولیس چوکی ہونا بہت ضروری ہے اور پولیس رات میں گش بھی لگاتے ہیں اور رات میں کسی کو شک ہوتا ہے تو پولیس پکڑ کر بھی لے جاتے ہیں اور پولیس کا اس کے چھان بھی کرتے ہیں اچھی طرح سے اور پولیس کا گائیڈنگ ہمیشہ رات کو گست لگاتے رہتے ہیں ادھر ہمارے راج پور بازار تک پولیس کا گائیڈنگ چلتے ہیں اور گاڑی سے آتے ہیں دو تین گاڑی سے آتے ہے پولیس پھر رات میں چلے جاتے ہیں پولیس کی یہاں پر رات کا ڈیوٹی ہے پولیس کا گھومنا پھرنا ہمیشہ رات کو ہوتی رہتی ہے پولیس ہم لوگ کا ہمارے گاؤں میں بہت مدد کرتا ہے پولیس سے ہم لوگ سے پولیس سے بہت فائدہ ہوتا ہے پولیس سے ہم لڑائی جھگڑا نہیں ہوتے ہمارے گاؤں بالکل شانتی پوروک سے رہتا ہے